ہلو میں امازون امازون والے امازون سے بات کر رہی ہوں وہاں پہ میں نے کچھ دِن پہلے ایک فون آڈر کیا تھا جوکہ دس ہزار روپئے کا تھا جس کی ڈیلیوری آج مجھے مل گئی ہے اور وہ ڈیلیوری بہت اچھی ہے اور فون بھی بہت اچھا ہے فون دیکھ کے مجھے ایسا لگا کہ مجھے فیڈ بیک دینا چاہیے فون کا کیمرا بہت اچھا ہے اُس کی ریم بہت اچھی ہے انٹرنل اسٹوریج مجھے بہت پسند آیا میں نے فوٹوز کلک کیے بہت کیلرٹی تھی فوٹو میں اور اِس کے اندر جو فیچرس ہیں وہ بھی بہت زیادہ اچھے ہیں اِس کے اندر کچھ چیزیں جیسے ای میل بھیجنا اور جو اِس کا پروسس ہے اسکریننگ ہے اسکرین ہے بہت اچھی چل رہی ہے اِس کی